हमर जे कोनो एहन चीज उपहारमे देने तऽ छी जे बहुत लोगके पसन्द छै जे एहन देखियौ जेनाकि हम अपन काममे बहुत नीक जे छै हम अपन दुकान पर बहुते लोक अबै छथि जे पूछै छथिके ग्रीटिन कार्ड या मूर्ति या पत्र एहन कोनो चीज छै जे आहाँके ई मे कोनो कोइ दिक्कत नहि छथि जे हम आहाँके सबकिछु व्यवस्था कयने छी जे एहिमे कोनो चीज आहाँके भेटै छथि ओ हम अपन हाथक कलाके हम जे छै ओकरा बनबै छी जे जेना कोनो ग्रीटिन कार्ड बनि गेलाह बहिनाके तऽ हम कतौ हाथ सऽ उठा लेलियनि हँ उठा लए कऽ बाद जे छै हम कतौ अपन हाथसे कला सीखै छी जे कला सीखै छी जे छै जे ओहिमे जे छै आहाँके लगभग ककरो व्यवस्था नहि कयल जाए जे हम अपन बहुतेक किछु काजराज करै छी जाहिमे आहाँके ग्रीटिन कार्ड करै छी मूर्ति बनबै छियै ओहिमे जेना पत्र बनबै छियै तकर बाद देब जे हमरा अपन हाथके कला छै ओ आहाँके मशीन बनबै छी जे आहाँके घर बनबै छी तऽ इहए सब हमर हाथके जे कला छै ओ हम आहाँके कत्तौ भेटै छै तऽ हम अप्पन हाथ से कला बना लै छी